हम जे कुर्सी कीनलहुॅं से हमरा बहुत ओकर रंग नहि नीक लागल कुर्सीके किया तऽ ओ दोकान बला के दोसर कुर्सी रहै नहि जे दोसर दैतियै ओ कुर्सी एहन खराब रहै जे नहि नीक लागल तैयो हमरा लेबे पड़ल हमरा बड्ड जरुरी रहय ओहि कुर्सी के लेकिन हम लए लेलहुॅं ओ कुर्सी नहियो रंग नीक लागल तैयो लए लेलहुॅं